یوگا کی مشق ذاتی ترقی یا خود کو دریافت کرنے کے لیے ہوگا یوگا مشق کرنا بہترین طریقہ ہے یوگا ہمیں صحت مند بنا سکتی ہے ہماری منفی سوچ کو مثبت سوچوں میں سوچوں میں تبدیل کر سکتی ہے اور ہمارے دل کی تسکین ہے فراہم کر سکتی ہے ہمیں نہایت آسانی سے شروع کرنا چاہیے ہم کچھ آسان مشق کر سکتے ہیں جیسے کہ الٹے ہانڈوں کٹھے چکر یوگا میں ہمیں اپنی گہرائی کو حاصل کرنا چاہیے ہمیں سانسوں کو لمبا کرنا چاہیے اور ہر بار اس کو چھوڑنا چاہیے یوگا ہمیں محض خواب و خیال کے دن بھر کے لیے فراہم کر سکتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں لکھنا شروع کرنا چاہیے صرف پندرہ منٹ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے جدا رکھنا اور ایک دن کی تصویر کو مرتب کرنا چاہیے یوگا ہمیں ریلیکس کرتے ہوئے بیٹھے رہنے کے لیے فراہم کر سکتی ہے لہذا ہمیں آوازیں دینا چاہیے ہم آوازیں دیں یا صاف آوازیں لینے کا استعمال کر سکتے ہیں ہمیں روزانہ دو نقطوں پر ذہن کو خالی کرنا چاہیے ہمیں سوچنے سے بچنا ہوگا اور کس بات پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی اس کے ہمیں نکھاری طور پر نظر رکھنی ہوگی اور اسے نگران کے رویے سے لاتے رہنا چاہیے